हमे अरके तऽ एन्नऽ चर्चा उर्चा सभचीज कयलहुँ पूजा उजा सभचीज कयलहुँ नवरात्रिमे हमे तऽ कलशा बैठयलहुँ हमे अरके सभ भगवानके पूजा करै छै ओहोमे गेलहुँ की कहै छै जे भगवानके कथा होल तऽ ओहोमे सुनय लेल गेलहुँ ई जहाँ जहाँ जहाँ जहाँ चर्चा होल तहाँ तहाँ गेलहुँ चर्चोमे चलि गेलहुँ तऽ वहाँ चर्चा सुनलहुँ कतेक बढ़िआँसँ अयलहुँ फेरो तऽ पूजा पाठ कयलहुँ अपन देव पितरके जे हमरा अरके हिन्दू धर्मवला पूजा कयलहुँ हमे अरके जे जे जहाँ जहाँ सुनलहुँ जे हँ होय रहलै हन पूजा तहाँ तहाँ हम अरके गेलहुँ पूजा सुनय लए पूजा सुनि कऽ अयलहुँ कितना सुन्दरसँ सभकिछु अपन सभ गेलहुँ आ कतेक बढ़िआँसँ पूजा अपन करि कऽ अयलहुँ